मुर्गी के आहारक लेल तऽ बहुत तरहके पूरक आबै छै पोषक आबै छै तऽ एकरामे जादातर तऽ हमरा सबके देहात छियै तऽ देहातमे तऽ आटा चाबल गेहूँ मक्का बगैरह बगैरह सब जे छै एहि सबके हमरा सब ओकरा मशीन पर पीसबाके दानाके रूपमे ओकरा डालै छियै आ बाहर से जे फीट अबैए जेकि मुर्गीके पोष पौषक तत्वमे जादातर शामिल होइए ओकरामे जादातर पोषक मिलैए मुर्गीके ओहि से जादा फायदा मुर्गीमे होइए कि ओ फीट दैके बादमे मुर्गी जल्द से जल्द प्रोग्रेसमे आबैए आगू बढ़ैए धीरे मतलब तेजीके रूपमे मुर्गीमे बृद्धि होइए आ जतबै अच्छा मतलब हमरा सबके गाँव घरके मने बेबस्थामे मुर्गीके अपन देशी चाबल देशी गेहूँ देशी देशी मक्का एहि सबके बेबस्था करय छी आ ओहि से हद तक मने फीट आबैए ने फीटमे तऽ केमिकलके द्वारा अबैए तऽ ओकरामे जादा ताकतबर होइए आ ओ जब मिलैए तब मुर्गीके जादा प्रोग्रेस होइए ओहिमे ताकत मिलैए जादा तेजीके रूपमे मुर्गीमे बृद्धि होइए आ जतबे मने मुर्गी तेजीमे बढ़ैए ओतबे हमरा सबके ओहि से फायदा होयबाक मने बिशेष मने अथी बेबस्था रहैए आब ओकर हमरा सब साथ साथ ओकर बीमीरियोके सही सही रख रखाब करे पड़ैए जे मने मुर्गीके कोन प्रकारके ओकरा मने बीमारी धरैए धर लेलक यऽ तऽ ओकरा खातिर सही सही उपचार करे खातिर कभी मुर्गीके गरदनिमे म आबि जाइए तऽ टेढ़ापन होइए लकबाके शिकायत मारि दैये टाँगमे ओहि सबमे सबके दबाइके लिए बेबस्था रखे पड़ैए हर हमेशा ओकरा पर धिआन राखे पड़ैए आओर सही सही दबाइ ओकरा समय समय पर देबैके पड़ैत छै बुझलिऐ अब मानि लै सूइयाँ भोजन आओर बेबस्था सब ओकरा ढङ्ग से करे पड़ैत छै आ धिआन राखे पड़ैत छै जे हर हमेशा मुर्गीके अपन जेना बच्चाके लोग पोसैए ओहि ढङ्ग से ओकरो पोस पोसए पड़ैत छै आ राखऽ पड़ैत छै दबाइके भोजनके पानिके हर चीजके बेबस्था राखऽ पड़ैत छै ताकि काल्हि ओकरो कोनो तरहके दिक्कत नहि हुए अगर दिक्कत होयतै तऽ हमरे मने आगू घाटा लागतै एहि लैके अपन पुत्रके समान ओकरो ओहि ढङ्ग से पोसल पालल जाइत छै ओहि ढङ्गके दबाइ भोजन पानि हबा गरमी जे भीके बेबस्था करे पड़ैत छै ओहि ढङ्ग से बेबस्था करिके ओकरा मने ढङ्ग से पोसल पालल जाइत छै